कक्राझार जिल्लायानियाव जेनेबा मुंदांखा जामुंफोर जेनेबा संनाय खावनाय जाग्रा जोंनि बर'नि होननानै बुंबा जेनेबा अमा अमा एवनाय अमायावथ' जों गोसो अमायाव जोङो जेनेबा जिरा मसला बिदिनो दुनदिया होनानै जोङो एवनाय जायो आरो जेनेबा अनला अनला होननानै बुङोबा जोङो जेनेबा अनला मेवाय दाउ होननानै बुं सङोबा जोङो बेवहाय बिदिनो अनलाखौ माइरंखौ जेनेबा उन्नानै जेनेबा उवालाव देनान जेनेबा गुन्दै खालामनानै जोङो होनाय जायो आरो बिदिनो अनलायाव जोङो खारै होनाय जायो आर बिदिनो नार्जि जोंनि बर'नि गाहाय जोंनि जाग्रा आदारफोरा जाहैबाय नार्जि नार्जिखौ जोङो फाथो बिलायनिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ जोङो खारैजों गेब्लेहोनानै जों अमाजों संनाय जायो बेफोरनो जोंनि मुंदांखा जामुं आदारफोरा